हेलो हमरा से मैथिली भाषा बहुत नीक लागैय

हमरा से दरभंगा जेबाक छै नेपाल जेबाक छै इहए सबमे जेबाक छै जतऽ अथी करबै हमरा जेबाक छै ओहे नेपाल जेबाक छै हमरा मैथिली भाषा बहुत नीक लगैय बहुत अच्छा अथी लागि रहल यऽ हमरा मैथिली भाषा बजैके यऽ मैथिली भाषा बहुत अच्छा लगैय बहुत नीक लगैय